अपने मध्य प्रदेश में जो मनोरंजन उद्योग हैं उसमें सोशल मीडिया हुआ या जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इनकी मदद से सोशल मीडिया की मदद से हमारी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिला है पहले ई सब के लिए सक्षम नहीं होता था बट अब आज के ज़माने में सबके हाथ में मोबाईल है और इसने सभी को यह मौका दिया है कि हाँ आप घर बैठे अपनी प्रतिभा का चाहे डांस हो गायन हो तो उसके बारे में या अभिनय भी करते हैं तो उसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं जिससे उनके हुनर को प्रसिद्धी मिलती है लोगों की नज़र में आता है जिससे उनको भी आगे चल के भविष्य में कुछ आगे अपने स्कोर भविष्य में अपने करियर के तौर पर अपनाने का मौका मिलता है जैसे कि मध्य प्रदेश के ज़ाकिर खान हैं और उन्होंने कॉमेडियन के तौर पर अपने करियर को अपनाया है और वह सोशल मीडिया पर ही अपने वीडियो डालते हैं जिससे आज ना सिर्फ़ मध्य प्रदेश में ही बल्कि मुझे लगता है पूरे देश में ही जनता उनको जानती है उनके नाम से जानती है उनके काम को सराहती है अब इन सोशल मीडिया की मदद से यह लाभ हुआ है लोगों को कि जो प्रादेशिक चैनल हैं चाहे दूरदर्शन हों उनमें भी अभिनय करने का मौका मिल जाता है लोगों को रोज़गार मिल रहा है और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है तो इससे दोनों ही काम हो रहे हैं मनोरंजन उद्योग को भी सहारा मिल पा रहा है और लोगों को भी अपना हुनर दिखाने का अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ रोज़गार में भी वृद्धि हो रही है जिससे कि आर्थिक व्यवस्थाएँ ही सुधरती है और आसान भी है पहले जैसा यह चीज़ कठिन नहीं है ब पर अब यह सोशल मीडिया ने इस चीज़ को काफ़ी आसान बना दिया है जिससे लोगों को बहुत सहूलियत हो गई है